हेल्ल' ओ मा खालामदो ए बेनोथ' सान्दों मा माबायदि खुंनाय जायो रायज्लायनांसिगोन जमानो मा मा लानाय जायो हो

औ सारमोननो ना औ जाहोनांगोन सारमोननोलाय ओं बेथिं दसताफोरनिफ्राय खालामनांगोन ना दसतानिफ्राय खालामनांगोन आरो आलासिखौना रायज्लायनोसै सोरखौ लिंहरनाय जायो ने औ ओं फैसाफोरा फैसाफोरानोथ' बारा गैयादां पास्स' सयस' जायोदा औ ओं फैसा थाखा थाबासो

ओं लाटासो दं ओरैनो दङ औ दे दे दे जागोन